हँ भाइ यौ की समाचार छै यौ बस बस बढ़िआँ छै कतऽ छियै अहाँ महाराज नहि तऽ एबो नहि केलियै एतऽ मासु भात सभ बनैबतियै आइ हय मासू हँ हँ बीजी छलियै कनि आबतियै तऽ मासू भात सभ बनतै कनि आइ माछक तीमन सभ होइतै कनि इएह सभ दुआरे कहलियै दोस्त कऽ याद करिअनि कतऽ छथि ताहि दुआरे हँ हँ हँ हँ आइ मनमे दिनो ठीक ने छै शुक्रबार छै जुम्मा कऽ दिन छै आइए बनतै आधा किलो बनि जेतै बढ़िआँ भए जेतै नहि बुझलियै माछ ताछ कनि खेनाइ जरूरी रहैत छै ठण्डा मौसममे हँ हँ नहि हँ मीटे मीटे हमर तऽ इएह चिकने मीट सभ हमर फेवरेट हमरा तऽ ओएह नीको लगैए बुझलियै कि नहि तऽ ओएह देखलियै एहिठाम एगो छागर कटैत कहलियै आधा किलो लै लऽ छियै दोसो कऽ कनि फोन करैत छियै बुझलियै कि ने हँ हँ आ काल्हिओ तऽ मा आ काल्हिओ माछे अनने रहियै ओएह बनलै की बुझलियै आ ठण्डा मौसम कल्हि ओ रोहु रोहु रोहु माछ नहि अपना सभकऽ तरफ अबैए हँ ओएह अनने रहियै ओएह बनेने रहै बड़ा नीक सुन्दर बनल रहै हमरा तऽ माछे मासू तऽ नीक लगैए खाइयोमे नहि बुझलियै हँ ओएह सभ नीके लगैत छै ओएह गरम गरम खाउ तऽ ओएह माछे अनने रहियै आइ जे छै से इमहर ख देखलियै छागर कटैत तऽ कहलियै दोस कऽ कनि फोन करैत छियै देखैत छियै कतऽ छथि कि केना बुझलियै कि ने हँ

हँ हँ आउ आउ आउ जल्दीसँ आउ आधा एक घण्टामे आउ बुझलियै हँ खाए बला कऽ मटन चलतै आरामसँ बुझलियै कि नहि हूँ हूँ दुनू भाइ रहबै आरामसँ चावल मटन सभ चलतै देबै कऽ हँ हँ

नहि नहि नहि बिशेष की ओएह मटने चिकन सभ चलतै अपना सभकऽ तऽ बिशेष ओएहटा छै एगो बढ़िआँ लगै छै मटन चिकन कनि भए गेल तऽ कनि नीक भए गेल खाइमे कनि नीक लगैत छै हँ हँ हँ तऽ ओएह सब छै आओर सभ अहाँ ठीक छियै अबैत छियै ने अहाँ आउ आउ आउ जल्दीसँ आउ बनेबै तखन मटन चिकन जे जेना रहतै से हँ हम आनि कऽ रखने छी हम हम आधा किलो आनि कऽ रखने छी बुझलियै कि नहि हँ ओकरे बनाएल जेतै तखन ओएह सभ बुझलियै कि ने हँ हँ हँ हँ ठीक छै तखन आउ तखन भेल टाइम पूरा भेल आउ तखन जे जेना छै आउ बनतै तखन अच्छा अच्छा हँ हँ हँ आउ ता तक मसाला सभकऽ हम तैआरी करैत छी सभकिछु कऽ बुझलियै कि नहि ठीक छै राखू ठीक छै हँ हँ हँ ठीक छै आउ दोस आउ आउ ठीक छै ठीक छै हँ हँ आउ ठीक हँ हँ हँ हँ आबि कऽ बात करैत ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक हँ हँ ठीक छै ठीक छै हँ हँ ठीक छै हँ ठीक छै भाइ हँ हँ हँ आउ आउ गाड़ी ताड़ीसँ आउ आरामसँ आउ ठण्डा मौसमो छै आरामसँ आउ गाड़ी ताड़ी अथी करैत बुझलियै कि नहि हँ आउ ठीक छै ठीक छै भाइ हँ